ما شاء اللہ ہندوستانی معاشرے میں بہت بدلاؤ آیا ہے پہلے ہندوستان ہی میں كیا بہت سے ملكوں میں ان كی ان كے والد ان كی والدہ لڑكیوں كی پیدائش كو اس قدر منحوس سمجھتے تھے كہ ان كو زندہ گاڑ دیتے تھے اور عرب كے جاہل معاشرے نے بیٹی كی پیدائش كو اس قدر منحوس سمجھا كہ ان كو زندہ گاڑ دیا آگ میں ڈال دیا لیكن اللہ كا شكر ہے اب ہندوستانی معاشرے میں عورتوں كا ایسا رول ہے كہ وہ پڑھتی بھی ہیں پڑھاتی بھی ہیں اور وہ علم بھی حاصل كرتی ہیں اور دوسروں كو بھی تعلیم دیتی ہیں پہلے پہلے مطلب ایسا ہوتا تھا كہ نہ ہی ان كو گھر سے نكلنے دیا جاتا تھا نہ ہی ان كو پڑھایا جاتا تھا اور نہ ہی جب وہ پڑھتی پڑھیں گی نہیں تو پڑھائیں گی كیا اور بہت سے گھر ابھی بھی ایسے ہیں جس میں لڑكیوں كو نہیں نكلنے دیا جاتا ہے نہ ہی ان كو پڑھایا جاتا ہے صرف ان كو صرف مطلب مطلب ان كو مطلب ان كو نہ ہی پڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی كچھ تو آج كل بہت كم ہی گھر ایسے ہوں گے جس میں مطلب ایسا كیا جاتا ہے لیكن اب اللہ كا شكر ہے ایسا كچھ نہیں ہے اب ہندوستانی معاشرے میں بھی عورتوں كا رول رول بہت بدلا ہے تو ہندوستانی عورتیں اور